آج جو میں بات کرنے والا ہوں وہ بات ہے سلمان خان بھائی کا جس کا میں بہت بڑا فین ہوں میں ان کو بچپن سے ہی فلم دیکھتے آ رہا ہوں ان کا فلم بھی بہت فروفیشنل فلم ہے ایک پھلم میں نے ان کا دیکھا تھا یہی والے کیا بولتے ہیں یہ کرن ارجن فلم دیکھا تھا بہت بہترین پھلم تھا یار دیکھا بھی اور وہ فلم میں اتنا مطلب کیا بتاؤں بہت خوشی ملی دیکھنے سلمان بھائی کے ساتھ تو سلمان خان بھائی جب میں نے فلم دیکھا اور ان سے اور کیا بتاؤں میں سلمان خان بھائی کا فلم دیکھنے کے بعد تو اور میں فین ہو گیا مطلب بہت مطلب دل سے کیئر کرتا ہوں سلمان بھائی کا سلمان بھائی سے میں بھی ملنا چاہتا ہوں اگر وہ زندگی میں مجھ سے ملے گا تو میں سلمان بھائی سے ذاتی طور پہ ملنا چاہتا ہوں میں اس سے پوچھوں گا سلمان بھائی سے سلمان خان بھائی آپ نے فلمی زندگی میں کس طرح قدم رکھا اور کس طرح مطلب اپنا قدم جمایا میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں اور پوچھ کے میں ان سے بھی کچھ سیکھنا چاہتا ہوں میں سیکھنے کے لیے بھائی تو کچھ تو ملے گا بھائی مطلب مان لو جیسے میں کام کر رہا ہوں کسی چیز کے لیے کوئی کام کے بارے میں کسی کو بتاؤں گا تو بھائی کہیں گے ضروری بات ہے میں کس کیا کام کرتے ہو اس کام کے بارے میں بتاؤ تاکہ اس کو بھی سیکھنے کے لیے ملے وہ بھی کام کرنے کے لیے یہ اپنا مطلب اسٹارٹ کر دے اس جگہ سے تو میں بھی سلمان خان بھائی سے فین اگر زندگی میں کبھی ملنا ملوں گا تو میں پوچھوں گا سلمان خان بھائی سے میں تو پہلے ان سے دل سے سلام کروں گا اور گلے لگ اگر گلا سلمان خان بھائی ایسے ہیں جب ان کے سامنے اگر ملنے جاؤں گا تو گلے تو ضرور لگائیں گے میں ان کا بہت برا پھین ہوں سلمان خان بھائی آپ کو سلام ہے دل سے سلام ہے سلمان خان بھائی آپ کو زندگی میں کبھی ملنا چاہے کافی کافی پھین ہے آپ کا میں بھی پھین میرا دوست لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ کس کا پھین ہے بے بولا سلمان خان بھائی کا ابھی ایک موبی آنے والا ہے سکندر مووی آنے والا ہے عید میں رلیز ہوگا میں تو اس کا ٹریلر ٹریلر دیکھتا ہوں صرف ٹریلر ارے یار ٹریلر میں ہی کتنا مزہ ہے یار کیا بتاؤں میں آپ کو جب دیکھوں گا تو کیا مزہ آئے میں تو ابھی سے انتظار کر رہا ہوں کب نکلے کب رلیز ہو کب رلیز ہو جب میں پھلم دیکھنے کے لیے اتنا بےتاب ہوں تو ملنے کے لیے کتنا بےتاب ہوں اگر زندگی میں کبھی فرسٹ ٹائم میں اس سے ملوں گا نا تو میں اس کو پہلے کہوں گا کہ سلمان خان بھائی آپ پہلے مجھے گلے لگا لیجیے میری دلی خواہش پوری ہو جائے گی آپ مجھے گلے لگا لیجیے سلمان خان بھائی پہلے گلے لگا لیجیے اور میں ان سے بات چیت کروں گا میں پوچھوں گا ان سے یہی سب بارے میں جو ہمارے سلمان خان بھائی آپ نے شادی کیوں نہیں کی ہے شادی کرنی چاہیے آپ کو آپ نے شادی نہیں کی اس وجہ سے میں بھی ابھی تک شادی نہیں کیا ہوں سلمان خان بھائی آپ آپ شادی نہیں کیے ہیں اتنے لوگ آپ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں میں بھی سلمان خان بھائی بنوں گا شادی ہی نہیں کروں گا اب میرے خود میں کہہ رہا ہوں میرا دوست لوگ تو یہ کہتا ہی ہے اگر سلمان خان بھائی شادی نہیں کریں گے تو میں بھی رنڈوا ہی رہوں گا میں سلمان بھائی کا فین ہوں تو میں بھی سلمان خان جیسا ہی رہوں گا میں بھی کبھی شادی نہیں کروں گا اگر سلمان خان بھائی شادی کریں گے تو میں بھی شادی کروں گا کاہے کہ فین ہوں بھائی فین کا فرض مطلب بنتا ہے جو یار یہ مطلب دل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو دل کی خوشی بتا رہا ہوں آپ کو مطلب کہ یہ بتا رہا ہوں مطلب راز تو راز رہتا ہے بھائی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میں اپنے دل کی بات اپنا دل کی بات میں شیئڑ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے زندگی میں کبھی ملنا چاہوں سلمان خان بھائی سے تو میں کچھ کچھ بادیں ان سے پوچھوں گا سلمان خان بھائی سے اور سلمان خان بھائی کو میں پوچھوں گا یہی بات آپ شادی کیوں نہیں کیے اور مزہ بھی بہت آنے والا ہے اگر کبھی لائف میں کبھی میں تو سپنا میں بھی نہیں سوچتا ہوں کبھی ملیں گے اگر مل لیں گے لائف میں تو میں سلمان خان بھائی سے ملتے ہی ان کی ذاتی معاملات میں پوچھ تاچھ کروں گا اور بہت خوشی ملے گی مجھے ٹھیک ہے ٹھینک یو سو مچ